अ' हेल' अ' दे बुंलाय अ' ओमफ्राय आं आच्चा होनबा आंनि सेम्बार आवनो फैदो टाइम दङबा गाबोन आं फुङाव नयतानिफ्राय फ्रि जागोन नयतानिफ्राय फैदो नयतासोआव मोनफैनाय खालामदो होनबा आं आरामसे सेकआप खालामनानै नोंहा मा मा खालामनांगौ मा मा खालामनाङा मा मा मेदिसिन लानांगौ गासैबो लिरनानै हरजोबगोन आंनि सेम्बार आलाय बे माबा खाथियावनो बे क'क्राझार बे माबा खाथियाव बिसाल खाथियाव बिसाल नि अप'जित आंनि नाम खिन्थाबानो बयबो सिनायजोबखायो आरो बेयाव साइनबर्ड दंखायो बेयाव होनबानो नुखागोन अ' गाबोन थिक माबासोआव फैदो नयतासोआव मोनफैनाय खालामदो फुङाव अ' देह